ابھی فی الحال ریڈیو اسٹیشن پر میرا پسندیدہ پروگرام میرا پسندیدہ پروگرام کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میں ریڈیو اسٹیشن زیادہ نہیں سنتا میں سنتا ہی نہیں ہوں خیر ابھی جو میرا فی الحال ٹی وی پسندیدہ ٹی وی پروگرام ہے وہ ہے پری زاد یہ ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں کہ ایک ایک لڑکا ہوتا ہے اس کی مطلب اس کا اسٹرگل دکھایا گیا ہے اس کی محنت دکھائی گئی ہے کہ وہ اسے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا اس کے سب خلاف ہوتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں پر وہ نیچے سے اٹھتا ہے بہت اوپر جاتا ہے اپنی محنت کرتا ہے بہت ہی وفادار بہت ہی محنتی لڑکا ہے اس کی کہانی دکھائی گئی ہے اس کا پورا اسٹرگل دکھایا گیا ہے کہ اس کو کیسے سماج سماج میں کافی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے بہت ہی دقتیں جھیلنی پڑتی ہیں اس کے خود کے گھر والے اس کو نہیں سمجھتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ بھی تھوڑا سانولا ہوتا ہے تو پھر اس پہ مطلب اس کی اس لڑکے کی اس میں محنت دکھائی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے آگے جاتا ہے بڑے شہر جاتا ہے وہاں پہ مزدوری کرتا ہے پھر دھیرے دھیرے اٹھتا ہے اور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے جس سے خوش ہو کر اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اسے اپنی ساری کی ساری جائداد اس کے نام کر دیتا ہے جس سے کہ وہ بھی اور پھر بعد میں وہ لڑکا آگے چل کے بہت ہی بڑا بزنس مین بن جاتا ہے